हेलौ आदा नोंनि मोजां मोनसे खौरां लानानै फैदों नोंनिफ्राय आं बायनानै लाबोनाय गानग्रा लंपेन्ता जोबोर मोजांथार माथो गोलोम बोथोरबाबो गुसु जालायो गानब्लानो बेनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखरलै आदा मोजां प्रदाक्तखौनो आंनो हरनायनि थाखाय